ہیلو سر میں نے پچھلی بار آپ کی ٹریول ایجنسی سے ایک کار بک کیا تھا مہابلیشور جانے کے لیے ہماری فیملی ٹرپ کے لیے تو ہمیں دوبارہ جانا ہے مہابلیشور اور ہمیں وہی گاڑی چاہیے جو پچھلی بار ہمیں پک کرنے آئی تھی اور وہی ڈرائیور چاہیے کیونکہ اس وہ ڈرائیور بہت ہی اچھی گاڑی چلاتا ہے اور ہمیں مہابلیشور اور مہابلیشور ہی جانا ہے اور ہمیں وہی گاڑی چاہیے تو آپ پلیز دو دوبارہ اسے بھیج سکتے ہیں ہمارے پاس